मां तव्हांजे साईट था ऑनलाइन हिकु कुर्ती ऑर्डर कई हुई जेकी मूंखे अॼु मिली आहे पर उन जी फिटिंग बि मूंखे सफ़ा सम्झ में न आई ऐं उन जी क्वालिटी बि मूंखे घटि वधु लॻी त मां तव्हांखां इहो पुछण थी चाहियां की अगरि मूंखे इहा कुर्ती तव्हांखे वापसि करिणी आहे त तव्हांजी वापसि करण जो तरीक़ो छा आहे ऐं तव्हां मूंखे मुंहिंजा पैसा कहिड़े नमूने वापसि ॾेई सघंदव